آج کے دور میں میڈیا کا خاص کر کے ہندوستان کی میڈیا کا جو رول ہے وہ شہر ہی تک محدود ہے کیونکہ دیہات علاقے میں ایسے ایسے حالات اور ایسے ایسے آفات آنے کے باوجود بھی شہر ہی تک وہ میڈیا نیوز محدود رہتے ہیں حالانکہ آج کی میڈیا کے اوپر ہم اگر دیکھتے ہیں تو طرفداری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہاں میڈیا کا بھی رویہ وہی حساب سے ہے جیسا کہ شہری اور دیہاتی کا ہے کہ شہری لوگوں کو ہر چیز وقت پہ اور ہر چیز اس کو پابندی سے سرکار کی سب چیزیں مل رہے ہیں اور یہ سب نیوج اور میڈیا کے ہی ذریعے سے پہنچتی ہے اور سرکار شہر والے کو ترجیح دیتی ہے اسی بنا اسی طرح اگر میڈیا دیہات کے کچھ کچھ دیہات میں جا کر کے اکھڑ دیار میں جا کر کے اگر اس کے حالات کا اس کسان کا اس دیہات میں رہنے والے کی بات کو اگر وہ میڈیا نیوز اٹھائے تو امید ہے کہ اس نیوز کے ذریعے سے انڈیا گورمنٹ بھی دیہات والے کے اوپر نگاہ ڈالے گی اور حالات کو دیکھ کر کے وہ بھی حکومت فیصلہ کری لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طریقہ سے حکومت شہر شہری کو اور دیہات میں تجاوز دیہات اور شہر میں فرق کرتی ہے اسی طریقہ سے میڈیا والے بھی نیوز والے بھی ہندوستان کے اندر دیہات اور شہر میں فرق کر رہی ہے